हमरा आओरके गाँवके जे बूढ़ तूढ़ लोक छै ओकरा आओरके जे छै ने कि अथी बहुते तकलीफ होइ छै तुरन्ते बेमार पड़ि जाइ छै डॉक्टरके पास एतऽ ओतऽ बहुते खरचा होइ छै ऊपरसँ जे छै ने अथी बहुते ओकर तबियत अबियत तुरन्त तुरन्त बहुत खराब भऽ जाइ छै भरिदिन बिछौनापर सुतल रहै छै ओकरा नहाबै लऽ उठाके नहाबए लए पड़ै छै उठाकऽ नहाबै लए पड़ै छै खाना खिलबै लए पड़ै छै ई ओकर जिन्दगी एहन ने फेरू जेना बच्चा ओहिने भऽ जाइ छै बुढ़वा सबके जिन्दगी आओर ओ सब जे छै बुढ़वा सब जे छै आबै छै जाइ छै नहरपर आ कहीँपर बैठ बैठके ताश ताश खेलै छै आओर किछो गप तप लगबै छै आ गप लड़बै छै ताश खेलै छै आ कतहु कतहु बैठकऽ कोनो बच्चाके सबके किछु ने किछु किछु ने किछु बतबैतो रहै छै आओर एहिने जे तोरा ई ई हेतौ तोरा तू बूढ़ हेबही तऽ ई तऽ किछो बूढ़ हेबही तऽ तोरा एना करैलए पड़तौ ओना करैलए पड़तौ एहिने सब बहुते सब एना सब चीज करऽ पड़ै छै फेरू छै ने ओ बुढ़वा सब जे छै ने अपन साथी सङ्गी मिलै छै तऽ ने घुमै तुमे लए जाए छै शाममे घुमै छै बुढ़वा सब बेरु रातके आओर शाममे

दै छै ओतऽ बुढ़वा सब सब बुढ़वा जे छै ने बैठ जाए छै आ ऊपरसँ कोनो बच्चाके कोनो बच्चा मिलै छै तब ने ओकरा बतबै छै एना होइके चाही एना कर एना कर पढ़ लिख तऽ किछु बन बड़का आदमी सब बन एना कर अथी पढ़ि लिखिकऽ किछु बनि जो तब तब अच्छा हेतौ इएह सब कहै छै ओ सब